नैजिबा फ्रेब्रुवारि नैरोजा नैजिब्रै थामजिसे मे जिगुजौ गुजिडाइन से मार्च नैरोजा नैजिसे गु एप्रिल नैरोजा से जिबा आगष्ट नैरोजा थाम